ہیلو جی میم آپ پارلر والی بول رہی ہیں وسپا مجھے پلیز کروائیے کس کس کس کے مطلب کیا کیا پرائز کے ہیں اس میں کئی پرائز ہوتے ہیں نا کہ مطلب مطلب رینج کیا ہے جیسے کم والا کم والا کتنے کا ہوگا جو زیادہ والا ہے وہ کتنے کا ہوگا دو ہزار والے میں کیا گارنٹی ہے اس میں کچھ مطلب سائڈ ایفکٹ تو نہیں ہوگا اس میں نا کچھ اچھا تو ٹھیک ہے دو ہزار والا ہی باقی فیشیل کا اچھا اور آئیبرو کا اچھا اچھا تو کیا پڑے گا ہیئر مساج کا جی جی اچھا تو اور مطلب بال اور وہ خراب تو نہیں ہوں گے نا اچھا تو مطلب کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں کر سکتی ہم چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں ہم تو صرف بلیچ کروانے کی بات کر رہے تھے لیکن آپ ہیئر مساج کا کہہ رہی ہیں تو کروا لیتی اگر کچھ ڈسکاؤنٹ نہیں کریں گی جب اتنا سارا کام کروائیں گے جی جی جی جی دیکھ لیجیے گا ملا کے بتا دیجیے گا ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے ہم صبح آ جائیں گے نو بجے اوکے تھینک یو میم